तेश कोन्न आम बाजार घडोवन हाडनात पूण आम बाजरां वोयताय लायक एक वीक एक वीक जायन ओयताय आनी मागी तींग आख्खें शॉपिंग कोत्ताय भाजी घेताय मागी कितें वोस्त घोरां कितें वोस्त जायी साकोर तांदूळ मागी कितें मीठ मागी हावपा कितें वोस्तू बिस्कीट चिप्स चुडा अेश कोन्न आम घेताय एकठांय कोत्ताय आनी घेताय नुस्तें मागी हारें मागी अेश कोन्न वेग वेगळें नुस्तीं फ्रुट्सां हें सोगलें घेताय आमी आनी आम जेन्ना कितें फेस्टिव्हल्स बीन आहलें जेन्ना सोयऱ्यांगे गेलीं जाल्यार तींग आमी एकमुका बाराबोन अेश कोन्न शॉपिंगा वोयताय कीत कीत जाय तें घेताय मागी रांदपाचें एकवोठान कोरताय अेश कोन्न सोगलें आसता आमगे तिंगा